शेयर बाजारमे ग्रोथ ठीके छै लगेने छै एगो दोस्त ओकरा पुछै छियै कि केना एहिमे भए रहल छै घाटा नाफाके पुछतियै कभी भी हारि भी जाइ छै कभी भी जीत भी जाइ छै ओकर बाद हम ओकरासँ पुछलियै कि एहिमे कोन फायदा छै ग्रोथके बारेमे ओकर जानकारी लेलियै हुनका से तऽ बतेलखिन हँ तऽ हम कहलियै कि एहिसे कोइ लाभ फायदा कोनो होइ छै तऽ बतायल जाय हमरो एहिके लिए हम हुनका से जानकारी भी लेलियै हन कि एहिमे की सब भए रहल छै कि हमरो जानकारी भए सकै छै तऽ कए सकै छियै या फायदा छै कि घाटा छै एहिमे कभी भी हुनका से बात करलियै हँ बतायल जेतै हमरा तऽ जरुर फायदा हेतै तऽ करबै